बे गोदो जोंनि जों उन्दै समावहा जोंनि गामिया ओरैबायदि लोरबांमोन जोंनि गामिया गोदो ओरै बायदि गोग्लैसोना थानाय गामिमोन लामा सामा मोजां नङा आरो जोंनि समाजनि जितु दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै जोङो मोनबोआसै मानो होनोब्ला गोदोनि मानसिफ्रा जाम्बा जाथामोन लेखा फरा रोंजोबा दा बिदिनो जाम्बा जाम्थाहैनो गामिखो सलायबोबाय जोंनि गामिया ओरैबायदि दुखिया आरो ओरैबायदि खिथिजों सोलिबोनाय आबाद मावनानै सोलिबोनाय साख्रि बाख्रि गोरों गैयामोन दा फैयै फैयै दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो सासे सानै गोरों जानानै दासिम साख्रि मावनाय कैतामान ओंखारबाय आरो बै समाव जोंनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन फरायहोनो हायामोन खाथि खाला गुदि फरायसालि गैयामोन जोंनि साखाथियाव थानाय गामि बारनानैसो जोङो फरायहैनाङोमोन दायो एसेब्लाबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा ओरै नङा ओरै नाजासेयाव नाजानानै एसे डेभेलपाव फैबाय दा लामा सामा एसे मोजाङाव फैबाय दा एसे गोरों गोरा ओंखारबाय साख्रि मावनाय ओंखारबाय दायो जोंनि गेजेराव एसे डेभेलप जाबाय आरो बै समाव जोंनि आइ आफा आबै आबौ बिथांमोना जोबोद हालोदा गाज्रिखाय जोंखौ फरायहोनो हायासै जोंफोर फरायनो सान्दोंब्लाबो फरायनो मोनासै जोङो लावखार महराव थानांबाय जोंनि आइ आफा बिसोरबो जोंखो फरायहोनो हायासै मानो होनब्ला बिथांमोना जाम्बा जाला जोंखो लावखार दोनलाबायनानै जोंखो दाहोना दोनलाबायनानैसो जायोमोन दा जों एसे जोंफोर बुजि खाजि खिथि माथि मावनानै एसे देरनानै लावनानै जों एसे बुजिनानै जोङो दा एसे डेभेलप जानायबायदि मोनबाय दा जोङो ओइ से नं धोनस्रि गामिया गोदो ओरैबायदि गोग्लैना थानायनिफ्राय दासिम एसे मोजां हालोदाव सफैनो हाबाय लामा सामा एसे मोजां जाबाय आरो गोबां फरायसुला फरायसुलि ओंखारबाय आरो गोबां साख्रि मावनायबो ओंखारबाय दा दासिमहालागै जोंनि समाजा एसे मोजां हालोदाव फैगासिनो दङ आरो फैबाय थागोन होननानै जोङो आसाफारिदों उननि हाबाफारियावहा जोङो आरो मोजां दैदेनगिरि मोनगोन इदिनो दैदेनगिरि मोजां मोननायनि गेजेरजों जोंनि एरियाया जोंनि बे से नं धोनस्रि गुदि गामिया मोजां हालोदाव मोजां महर मोनगोन होननानै जों आसा फारियो जाहाथे गोदोनि जिखिनि हालोदाव दङमोन दायो बिबायदि गैलिया लामा सामा एसे मोजां जाबाय न'खर दानाय न'खर संसार सोलिनाया एसे मोजां जाबाय सोरहाबा साख्रि जाबाय सोरहाबा फरायनानै बिजनेस बायदिसिना मावनाय ओंखारबाय दा जोंनि गेजेराव एसे डेभेलपआ मोजां जाबाय होननानै जों सानो जासिगोन